सोलोंथाइया बयनिबो मानसिनि थाखाय मोनसे गुदि गोनांथि मानोना सोलोंथाइया मानसिखौ खोमसिनिफ्राय स्राङाव लाबोयो खोब खोमसि फोथायनायनिफ्राय स्राङाव लाबोयो मानसिखौ बुजिना खालामो गियानखौ मेलेमखौ बेखेवस्रांना होयो बेनिखायनो सोलोंथाइया बयनिबो थाखाय गोनांथार बिनि सर बिनि सायाव सरखारा सोलोंथाइनि सायाव सरखारा गोबां माखासे गोनांथार खामानि मावनांगौ दं जायनि थाखाय आं मावजानो लुबैयो जे जोंनि खाथि खालायावनो ओनसोलावनो गिदिर गिदिर इउनिभारसिटि कलेजनि जोंनो गोनांथि नांगौ मानोना माखासे गोबां कलेज सुबिदानि थाखाय गैयिनि थाखाय जों गोजान गोजानावहाय लाहैनांगौ फरायहैनांगौ गोनांथिनि थाखाय जों रांनि सुबिदा उसुबिदानि थाखाय जों फरायहैनो हाया जायो बिनि आनगायैबो गोबां गोथौ गोथौ गामिफोराव दासिमबो जों स्कुल बा सोलोंथाइफोरखौ जों दासिम नुनो हाया सोलोंथाइनि सोलोंथाइया जेरावबो गोसारनो होनो नांगौब्ला गिबि मोब्लिबनि गोनांथियाबो जोबोद गोनांथार बेखायनो गामिनि ओनसोल दखल दाला जायगाफोराव मोब्लिबनि मोब्लिब गोहोखौबो गोरिब सुबुंफोरनि गेजेराव दैथायहरनाया गोनांथार आरो गोबां गोरिब मानसिफोरा मोब्लिबखौ सावनो हायाबो जायो मानोना आथिखालनि आथिखालाव मोब्लिबनि बिला गोबां फैसै जायनि थाखाय गथ'फ्रा मोजां सोलोंथाय मोनजोबा मोजां फरायनो हायैबो जायो बिनिखायनो सरखारा मोब्लिबखौबो गोरिबफोरनि गेजेराव फ्रि खालामनानै होनांगौ